कुटुंब भारतीय कुटुंब पद्दती म्हणजे एक रस्त्या वयलो कोण तर दादलो हाडलो रस्त्या वयली कोण तरी बायल हाडली आनी तांची देग दोन खंयचीं तरी भुरगीं सोदून हाडलीं आनी हें तुमचें कुटुंब अशें जालें अशें भारतीय कुटुंब पद्दतीन जायना कुटुंब पद्दतीन हें स कुटुंब हें एक संस्कार आसता विवाह हो संस्कार आसता ताच्या मुळे एक एक वेगळ्या वेगळ्या संस्कारांत वाडलेलो दादलो आनी वेगळ्या संस्कारांत वाडलेली बायल ही एकत्रीत येवन एक वेगळो संस्क संवसार आपलो थाट्टात आन् तातुंतल्यान जी फुडली उत्पत्ती जाता ताका कुटुंब अशें म्हणटात आतां एक कुटुंबान दादलो आनी बायलेची भुमिका ही समप्रमाणान हें आसपाक जाय दादलो हो जितलो बायलेक पुरेक पुरक तितलीत बायल ही दादल्याक ही पुरक आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आतां काई परकीय आक्रमणाक लागून हातूंत कदय काई राज्यांनी हांव वेगळे वेगळे दिसता की बायल ही कमी दर्ज्याची किंवा दादलो हो सुपरि सुपिरियर अशें काई प्रमाणांत अशें जाल्लें आसता पुणू बायल आनी दादलो ही समप्रमाणान किंवा सम पद्दतीनूच हीं आ तांचो रो भुमिका ही कुटुंबांत आसची आतां काई स्व बायलेचो स्वभाव वेगळो आसता दादल्याचो स्वभाव वेगळो आसता तर त्या स्वभाव बदलू न्हे म्हणजे दादल्यान हें बायले प्रमाणें वागचें न्ही आनी बायल ही दादल्या प्रमाणें वागचें न्ही पूण दादल्यान दादल्या प्रमाणें वागचें आनी बायलेनी बायले प्रमाणेंच वागचें पूण एकूण जें म्हत्व आसता हें दोगांचें समप्रमाणान म्हत्व आसपाक जाय कुटुंबान अशें आनी तांची कामाची वांटणी जी आसता ती स्वभावानुरूप ही जाल्ली आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता जशें कर्नाटकान किंवा सावथ दक्षीण भारतान हें दादलो हो अ रांदप बी अश्यो करता गोंयांत हें कदाचीत जाता अशें आसचें ना पड तरी सुद्दाॆ बाजार करप वगैरे सगळीं जीं आसता ते दादलो हो गोंयांत करता आनी रांदची कूड सांबाळपी बायल करता त्यामळे तांणी आपले कामाची वांटणी ही तशी वेवस्थीत ही केल्ली आसता सगळ्यो बायलेचेरूत धुकलून दिल्यो आनी आपूण पांय वयर करून बसलो अशें जनरली अशें आसता अशें दिसना त्यामुळे ह्यो भुमिका ह्यो जरी परकीय प्रभाव जरी आसलो तरी आपल्या मूळ स्वभावाक अनुरूप असोच आपले कामाची वांटणी ही जाल्ली आसच जाव जावची अशें आसूं येता